ہاں ہم عام طور پر جب یونیورسٹی میں تھے تو ہم عام طور پر ایسا کیا کرتے تھے کہ ہم شام میں دوڑتے تھے لیکن جب سے ہماری شادی ہو گئی ہم اپنی جو ہے ازدواجی زندگی میں آ گئے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم صبح میں ٹائم نہیں ملتا صبح اسکول جانا ہوتا ہے تو ہم عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ ہم شام میں دوڑتے ہیں شام میں چار بجے سے ہم دوڑنا شروع کرتے ہیں اور دوڑنے کے لیے ہم نارملی ایک گھنٹہ گزارتے ہیں دوڑنے میں اسٹارٹنگ کے پندرہ منٹ بیس منٹ ہم وم اپ کا لیتے ہیں اور ہلکے ہلکے دوڑتے ہیں اور زیادہ اپنے آپ کو اس میں زیادہ تیز دوڑنے کے چکر میں اپنی سانس نہیں پھلا لیتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ ہم ہلکے ہلکے دوڑنا شروع کرتے ہیں پھر دھیرے دھیرے بیچ بیچ میں دو دو اسٹیپ تین اسٹیپ ایسے کرتے ہیں کہ سو سو میٹر کا لگا لیتے ہیں اور اس میں تیز رننگ کرتے ہیں تیز دوڑتے ہیں تاکہ ہماری جو ہے ہیلتھ اچھی رہے اور یہ چیز ہمیں حوصلہ مند بناتی ہے کہ جب جب جب جب ہم رننگ کرتے ہیں جب جب ہم دوڑتے ہیں تو ہم بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو فرتیلا محسوس کرتے ہیں یہی چیز ہمیں حوصلہ مند رکھتی ہے